मैंने अलग अलग संस्कृति के भी व्यंजन पकाए है जैसे कि साउथ इंडियन में इडली डोसा सांभर रसम चावल सफेद चटनी और भी बहुत चीज़ें पकाई है वड़ा सांभर और फिर उसके बाद राजस्थान की बाटियां भी मैंने बनाई हैं और महाराष्ट्र का पोहा और उसके अलावा आलू बंडा और भी बहुत चीज़ें और अदरक की चाय भी महाराष्ट्र की और उसके अलावा दाल चावल मध्य प्रदेश का और उसके अलावा नेपाली मोमोज़ डंपप्लिंग्स वगैरह वगैरह भी चीज़ें बनाई हैं इसके अलावा चाइना का चाइनीज़ चावल और सूप जो एक पतला सा दाल काइंड ऑफ़ होता है उसके अलावा भी बहुत चीज़ें बनाई है हाँ और मैं बनाती हूँ